नन्ढा उद्दयोग नन्ढा किसान ऐं तंहिं खां सवाइ महिलाउनि लाइ ॿलह सरकार भारत सरकार राजस्थान सरकार या उतां जी जेका स्टेट सरकार आहे मतिलबु उन्हनि ॾाढियूं पंहिंजूं अलॻि अलॻि नीतियूं ठाहे रखियूं आहिनि जेके की इन्हनि टिन्ही खे पंहिंजे क्षेत्र में ॾाढो फ़ाइदा फ़ाइदो पहुचाए रहियूं आहिनि जीअं की नन्ढे उद्दयोगनि लाइ ॾाढे सस्ते रेट्स ते ऐं मतिलबु उन्हनि खे लोन ॾेई रहिया आहिनि ईअं ई नन्ढनि किसाननि खे बिना व्याज जे बिना इन्हीअ जे ऐं सब्सीडी ॾेई रहिया आहिनि ऐं उन उन्हनि खे लोन ॾेई रहिया आहिनि इन्हीअ खां अलावा जेके पंहिंजो मतिलबु लेडीस ज़ाइफ़ूं आहिनि ऐं उहे मतिलबु इहे धंधा खोलनि थियूं त उन्हनि खे सरकार ॾाढे घटि व्याज ते ऐं लोन मुहईया कराए रही आहे तंहिं खां सवाइ पंहिंजे उहे जंहिं जे नाले सां धंधा आहिनि उन्हनि खे स्टाम ड्यूटीस में यां ॿियनि जेके रजिस्टर रजिस्टरेशन महिल इहे ड्यूटीस लॻंदियूं आहिनि उन्हनि में बि रिआयत ॾ ॾेई रहियूं आहिनि गोरमेंट इन्हीअ करे पंहिंजे इन्हनि शयुनि खे ध्यानु रखी पॉलिसीस खे ध्यानु रखी घणे में घणो मतिलबु इन्हीअ जो फ़ाइदो इन्हनि टिन्ही तबिक़नि खे खणणु घुरिजे